हमरा सभके जब रङ्ग पेंट करयके मोन रहै बच्चा रहियै हमरासभ उतना रङ्ग पेंट करयमे मोन नहि लागय बच्चा सभकेँ देखियै जे तब चिड़ हमरासभ बनाबी चिड़ियाँ पेंसिलवला रहै हमरासभके तऽ ओहिसँ हमरासभ चिड़ियाँ बना कऽ ओकरा रङ्गियै कोनो भी हमरा सभके सुग्गा बनाबियै सुग्गा बना कऽ रङ्गियै केना ब रङ्गल जेतै आब तऽ अहाँके दिवालपर बनायल जाइ छै कापीपर बनायल जाइ छै हर जगह सभकेँ बना कऽ हमरा सभके रङ्गै छियै कोन कोन जगह जेबै से हमरासभ रङ्गबै आब दिवालोपर जे गेलियै तऽ ओतहु बच्चा सभकेँ कहलियै बाबू बना कतहु कागजपर बनेलियै हमरासभ पढ़ैत लिखैत रहियै तऽ ओतेक तऽ नहि रहै सुविधासँ ई जगह बनाना छै हमरासभके कोनो चीज रङ्गयके तऽ आब तऽ लोक घरमे बना कऽ एतेक बढ़िआँ देवालपर बनाय दै छै कोनो भी फूल कोनो वृक्ष कोनो हर चीज बना कऽ हमरासभ ओहिपर रङ्गै छियै कोनो रङ्गमे काला रङ्गमे या गुलाबी रङ्गमे लाल रङ्गमे हमरासभ रङ्गै छियै कोनो फूल बनि गेलै तऽ आओर अच्छा बात छै चल बना रङ्ग हमरासभ जब जाइत रहियै इसकुलमे बचपन रहै तऽ हमरा सभकेँ तऽ सुविधा नहि रहै कहाँ बनाना छै नहि ओहि समयमे कट पेंसिलवला आबैत रहै हमरासभ रङ्गैत रहियै ओहो जगह जाइत रहियै तब रङ्ग लैलियै आब कोन चीज रङ्गना छै आब हमरासभ जब बैठैत छियै तऽ बेंचोपर लिखैत रहै छियै लिखि कऽ फोटो बनैलियै ओकरा रङ्गलियै कहीँ गेलियै खेतोपर मे गेलियै तऽ ओतहु अहाँके लए कऽ कटकी लए कऽ बनाय लेलियै अङ्गनोमे बनाय लेलियै कतहु जे हमरासभ बैठैत छियै तऽ कोनो फूल बनाबैत रहै छियै तकर बाद धीरे धीरे रङ्गैत रहै छियै अच्छा कोन रङ्ग लागतौ चल देखी हमरा सभके कोन रङ्ग अच्छा लागै छै कोनो भी जगह गेलियै तऽ हमरासभके फूल बनाना छै तऽ कतहु बैठि कऽ बनाबै छियै गेलियै तऽ आब कापिएपर बनाबै छियै सिलेटोपर बनबै छियै दिवालपर भी बनबै छियै आङ्गनमे बनबै छियै रङ्गोली भी बनबै छियै दिवालीमे हमरासभ रङ्गोली भी बनबै छियै होलीमे भी बनबै छियै हमरासभ रङ्गोली अनेक चीज हमरासभ आपन आपन जाइ छियै आबै छियै तऽ बच्चासभकेँ कहै छियै बना बैठ गेलियै आब कतहु बैठा बना रहल छियै मोबाइलेपर छी तऽ मोबाइलोपर फूल बनि जाइ छै बनबैत रहै छै कोन एहन छै जे फूल बनाबै छियै तऽ हमरासभ रङ्गे छियै हरजगह हमरासभ फूल बना कऽ रङ्गै छियै दिवालपर रङ्ग बिरङ्गके फूल बनि जाइ छै कागजपर रङ्ग बिरङ्गके फूल बना कऽ हमरासभ देवालपर साटै छियै तब ओकरा रङ्गै छियै कोन रङ्गसे राङ्गबै तऽ अच्छा लागतै देखैमे सभ रङ्ग अ लागतै तऽ नहि अच्छा तऽ नहि लागतै सभ रङ्ग तऽ सभ रङ्ग आनलियै तकर बाद एक आधा पन्नामे ई रङ्ग लिखबा लेलियै एक आधा पन्नामे ओ रङ्ग करबै तब ओ रङ्गतै तऽ अच्छा रङ्ग नहि लागै छै सभरङ्ग हमरा सभके देख लै छियै तब अच्छा लागै जब हमरासभ जाइ छियै सभसँ बेसी हरा हमरासभकेँ अच्छा लागै छै कतहु बैठि गेलियै फूल बनैलियै चलि जाइ छियै देवालपर चि चिपका लेब कुरसीपर चिपका दै छियै हर जगह हमरासभ चिपका चिपका खेलैत रहै छियै बहुत गो एहन छै अयलै कारीगर अयलै घरो पेंट होइ छै पहिले तऽ नहि होइत रहै पेंट आब हर चीज हमरा सभके ग्रिलो भी पेंट होइ छै हरचीज हमरा सभके पेंट कए कऽ देखल जाइ छै कोन चीज रङ्गना छै से अच्छा लागतै बोललियै हर जगह सभ हर चीज हमरा सभ देखि कऽ जा कऽ अच्छा लागलै देखयमे